हैलो अंजी कुन्न अंजी अंजी में भांडे खरीदने हे थोह्ड़े जेह् ते में सोचेआ थुआढ़ी दुकान उप्पर आने आं ते केह् केह् प्राईज़ ऐ सनाई ओड़ेओ मिगी डिनर सैट शैल जनेहा डिनर सैट शैल जनेहा मतलब अलग अलग प्राईज़ प्राईज़ लैता भी ओके ठीक ऐ फिर में शाम तक्क औन्नी आं ठीक ऐ ओह् फिर मिगी दिक्खियै पता लग्गना ते में आई ठीक ऐ ठीक थैंक यू